ہمارے ہندوستان میں بہت زیادہ ڈانسر لڑکی ہے اور لڑکا تو اتنا نہ ہے لڑکی بہت زیادہ ڈانس کرتی ہے اور اسکول ایئر میں بھی کالج ایئر میں بھی بھاگ لیتی ہے مسلمان یا ہندو اور لڑکی اور سب سب لڑکی جس کو اچھا لگتا ہے ڈانس کرنے میں مزہ آتا ہے او سب لیتی ہے بھاگ اور اچھا لگتا ہے ہم سب کو بھی ہم سب بھی دیکھتے ہیں لائک کرتے ہیں اور روپیہ اگر دیتے ہیں اچھا لگتا ہے ہم سب جاتے ہیں دیکھنے مووی ایئر میں بھی دیکھتے ہیں اور اب اچھا لگتا ہے ڈانس ایئر ڈانس لڑکی بہت زیادہ کرتی ہے زیادہ کر کے تو لڑکی ہی کرتی ہے کالج ایئر میں اسکول ایئر میں سب کرتی ہے ڈانس ہم کو اچھا لگتا ہے دیکھنے میں ہم سب دیکھتے بھی ہیں اور سب بھی دیکھتی دیکھتے ہوں گے ہم اچھا لگتا ہے ہم سب جاتے ہیں دیکھنےکھگریا سب جگہ جاتے ہیں دیکھنے دیکھ کر کے آتے ہیں اچھا لگتا ہے ہم سب کو اور مزہ بھی آتا ہے من کرتا ہی نہیں وہاں سے آنے کا اور وہاں پر کا ڈانس اچھا لگتا تھا تو ہم سب کو آنے کا من ہی نہیں کر رہا تھا پھر دوسرے دن بھی جاتے تھے تیسرے دن ایسے سب دن جاتے آئے ہیں اچھا لگتا ہے